हैलो हैलो मेरा काम आज का दिन ना अच्छा था वैसे पर जो उधर क्लाइंट है ना उन्होने काम अच्छे से नहीं किया उ'न्नै केह् कीता कि ओह् गल्ल निं मन्नदा ऐ न इ'यां फिर ते उं'दी मर्जी करै ते उ'यै मेरी गल्ल गै निं सुनी उ'न्नै आक्खै निं लग्गे ओह् मेरै में उ'नें ई बड़े प्यार कन्नै समझाया पर जां ते में कम्म गै छड्डी देना में कम्म निं करना इत्थै मगर इस टाईप दियां गल्लां करा दे हे ओह् उ'नें मेरी गल्ल सुनी गै निं में उ'नें ई बड़ा प्यार कन्नै समझाया पर उ'नें सुनेआ निं ओ कम्म ओह् कम्म बड़ा घट्ट करा दे हे ते डिसकाउंट ओह् पैसा बड़ा जैदा मंगा दे हे ते इन्ना अस देई निं सकने हैन मतलब उ'न्नै ते कोई गल्ल गै निं समझी ना कि में उ'नें ई बोल्लेआ कि कि जेह्ड़े तुस मैनेजर कन्नै गल्ल् करी लाओ पर ओह् उत्थै धोड़ी पु्ज्जै गै निं ओह् उ'नें मेरी गल्ल निं सुनी ते ओह् इ'य़ां अपने गै इ'यां बड़े जैदा रोह् करा दे हे इ'यां गुस्सै बिच गै रेह् बड़े जैदा ओ में ते पूरी कोशश कीती उ'नें ई पूरा प्यार कन्नै समझान दी उ'नें ई में एह् बी बोल्लेआ हा कि अ'ऊं थुआढ़ी गल्ल करान्नी मैम कन्नै अपने फोन उप्परा पर उ'नें उत्थै धोड़ी ओह् बड़े जैदा गुस्से हे उ'नें मेरी गल्ल सुनी निं उ'नें सोच्चेआ निं कि इत्थै कोई होर बी मिकी कोई किश बोला'रदा उ'नें जो अपने मर्जी आई उ'ऐ कीता उ'नें मेरी बिल्कुल निं सुनी ते जेह्ड़े आए दे हे लोग जेह्ड़े खाना खान आए दे हे रेस्टोरैंट उ'नें उ'नें गी जि'यां में बोल्लेआ जे उ'नें ई अगर ओह् उ'नें बंदें ई पानी देऐ जां कुसै खाना देओ जां उ'न्नै मतलब सब किश कीता गै निं ऐसा इ'यां अपने गै गुस्सै च रेह् असें निं करना इ'यां उ'आं अ'सें निं करना इत्थै कम्म पर इ'यां बड़ा जैदा उ'नें तंग कीता पर में भी बी उ'नें गी बड़े प्यार कन्नै समझाया उ'नें मेरी गल्ल निं समझी

हां तुसें ते देनी पर उ'नें निं समझेआ हून लोक बड़े दूरा दूरा दा आए दे हे जेह्के बचारे खाना खाने गी जि'यां लोक घूमन आए दे साढ़े इत्थै उधमपुर ओ साढ़े रैस्टोरेंट च खाना खाने ई आए पर उ'नें उं'दी बिल्कुल उलटा उं'दी इनसल्ट उं'दी बी होई ते मेरी बी बड़ी जैदा इनसल्ट कीती उ'नें मेरी गल्ल सुनी निं समझी निं में उ'नें ई बड़ी समझान दी कोशिश कीती पर उ'नें मिगी नेईं समझेआ हून तुस दस्सो मेरी कोई गलती है जा नेईं अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ मैम ठीक ऐ फ्ही ओके ऐ ठीक ऐ फ्ही में ते कोशिश कीती ऐ ठीक ऐ फ्ही बाय ओके ओ